دیہی اور شہری علاقوں میں کھیل کھیلنے میں کیا فرق ہے جیسے میں بچپن میں اپنے گاؤں میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا تھا جب ہمارے کھیلنے کے لیے کوئی ایک مقام نہیں تھا بلکہ ہم لوگ جہاں جگہ ملی وہاں کھیل سکتے تھے کیونکہ وہاں پر تقریباً جگہ خالی ہوتی ہے ویسے ہی ہم لوگ پتھر اور لکڑی سے کھیلتے تھے جو ہمیں کرکٹ کا بہت شوق تھا ہم جب کرکٹ دیکھتے تھے تو ہم سارے دوست مل کر باہر نکلتے تھے اور پتھر اور لکڑی سے کھیلنا شروع کر دیتے تھے اس سے نقصان بھی یہ ہوتا تھا کہ ہمیں بہت سارے مار لگتے تھے اور جیسا پوری زمین مٹی کی ہوتی تھی ہم لوگ پھسلتے بہت تھے اور گرتے بھی بہت تھے ویسے ہی کچھ سالوں بعد میں شہر آیا اور یہاں آ کر نئے دوست بنائے ان دونوں دوستوں کے ساتھ جب میں کھیلنے جاتا ہوں تو ایک گراؤنڈ بک کرا کر جاتا ہوں جہاں پر پورا گراس لینڈ ہوتا ہے جہاں پر ہمیں بال آسانی سے مل جاتا ہے بیٹ آسانی سے مل جاتا ہے اور گرنے یا پھر کہیں سے بھی مار لگنے کا کوئی ہمیں چانس نہیں رہتا